हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप के रेस्टोरेंट में क्या क्या उपलब्ध है सर

अच्छा सर आप का हम को ये बताइए कि मैं कुछ दिन पहले पाँच सात दिन पहले आप के होटल से पनीर टिक्का ले के आया था तो उसमें उतना मज़ा नहीं आया सर पैसा भी लग जाता है और वो खाने में मज़ा नहीं आएगा तो फिर तो गड़बड़ है ना

अच्छा

हाँ मैं देखिए होगा तो आज ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक आऊँगा ओपेन ओपन कितना साढ़े ग्यारह बजे ओपन होता है ना अच्छा आप के यहाँ सर सुनिए ना आप के यहाँ जितने आइटम है ओ सब कितने बजे तक ऑलरेडी तैयार हो जाता है

ठीक है सर तो फिर मैं हाँ तो नहीं मैं सुना भी हूँ कि आप के होटल का जो नाम है अभी बहुत चल रहा है आजू बाजू जो अपने गाँव हैं उसके आजू बाजू में बहुत सारे गाँव में लोगों के मुँह से सुन रहा हूँ कि उस होटल का खाना बहुत बन रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के करवाएंगे तो थोड़ा और आप का अच्छा हो जाएगा आइटम सही मिलना चाहिए ठीक है सर तो अभी रखते हैं अब मैं आता हूँ साढ़े ग्यारह बारह बजे आप के यहाँ उसके बाद जो होगा बात करेंगे